हेलो हाँ जी वेरना कंपनी से बोल रही हैं मेम मेम मुझे ना अपने घर में बाहर गार्डन है उसके लिए इन्टीरीअर डिज़ाइनर के रिक्वाइर्मन्ट थी तो मैंने आपका नाम सुना था इस लिए आपको कॉल किया कि मुझे उस में इंटीरियर डिज़ाइन का कुछ काम करवाना था मेरे पास दौ सो सक्यूएर फिट की स्पेस है तो उस में मैं कैसे कर सकती हूँ आप अगर कुछ डिज़ाइन्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो मुझे बता दीजिेगा है ना ऐक्चूअली गार्डन में जैसे जो स्पेस है उस में थोड़े से में तो मुझे टाइल्स लगवानी है थोड़े में से मैं मुझे प्लांट्स लगवाने हैं और फिर उस तरीक़े का बनवाना है कि जैसे हमारे घर में ओल्ड एज वाले हैं वो वहाँ बैठ के चाय पिएंगे पेपर पढ़ेंगे कुछ सुकून झूला लगवाना है इस तरीक़े का काम करवाना है हाँ किचन का भी करवाना था किचन ओपन किचन है उस में चिमनी वग़ैरह लगवानी थी इस लिए मतलब चिमनी का भी काम और क्रोक्री वाला भी काम हाँ हाँ जी हाँ जी ठीक है मेम ओके मेम ठीक है अच्छा ओके ओके ठीक है तो मेरे को आप है ना मेरे पर डिज़ाइंस भेज दीजिए तो उसके हिसाब से मैं आपके यहाँ विज़िट कर लेती हूँ और आपके यहाँ के आप से बात कर लूँगी कि आपका क्या है मतलब उसके चार्जेस क्या हैं ठीक है ओके थैंक यू मेम थैंक यू